डायबिटीजके लिए घरेलु नुक्सा जामुनके बिच्चीके थकुचि कए पिलावेके चाही पिएके चाही सूखा कए ताहिके बाद डायबिटीजके लिए करैलाके जूस पिएके चाही ऐ चावल नहि खाएके चाही आलू नहि खाएके चाही आओर एक पेड़ एक पत्ता आबए छै ओ पत्ताके पिएके चाही ताहिके बाद घरेलु नुस्खामे इएह सब परहेज करएके चाही चावल आलू ई सब नहि खाएके चाही डायबिटीजमे आओर ओएह जामुन आमुन सबके पेड़के बिच्ची खाना चाही थकुचिके करैलाके जूस पिएके चाही आओर एक पत्ता आबए छै पत्ता पिएके चाही डायबिटीजमे घरेलु नुस्खा इएह सब करएके चाही डायबिटीजमे जे घरलू नुस्खा करए छै ओ डॉक्टरी दवा नहि करए छै